ہمارے یہاں خاندان میں ثقافتی روایت جو ہے اور جو طویل عرصوں سے ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے وہ ہے نو مولود بچے کی پیدائش پر گولے داغنا اور دوسرے گاؤں سے لوگوں کا آنا اور موسیقی وغیرہ بجانا ڈھول بجانا یہ بھی طویل عرصے سے ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے آج بھی ہمارے یہاں اگر تیوہاروں کی بات کریں تو ہولی دیوالی اور عید یہ بھی بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ منائی جاتی ہے اور ہر سال منائی جاتی ہے وغیرہ اس کے علاوہ شادی وغیرہ میں مہندی کا رسم جو ہے یہ بہت ہی اچّھے طریقے سے ہمارے یہاں منایا جاتا ہے اور یہ ایک روایت چلی آئی ہے جب بھی کسی کی شادی ہوتی ہے تو اس میں دوسرے گھروں کی عورتیں آ کر گیہوں چاول وغیرہ کا صفائی کرواتی ہیں جو کہ شادی میں بنتا ہے یہ بہت قدیم روایت ہے ہمارے یہاں کی اور اس کے علاوہ دولہے کا سجانا اور اس کے بعد پھوپھیوں کا دولہے سے پیسے لینا یہ سب روایت ہمارے یہاں بہت دنوں سے ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہے وغیرہ